हेलो हमे मनोज कुमार बोलैत छी हमे तऽ मेहसिनेमे रहैत छी समस्तीपुर जिलामे कोन समस्तीपुर जिलाके हाल समाचार बढ़िआँ हए मन्दिर बढ़िआँ चलै हए अच्छा खासा चलै हए मन्दिर बनि गेलै मन्दिर बनि गेलै रामदेव बाबाके काली मन्दिर भोला बाबाके बजरङ्गबलीके गणेश भगवानके सीतारामके तऽ आब आब एहि से बढ़िआँ भूगोल अच्छा की होयतैक आब तऽ सब चीज तऽ बढ़िआँ हँ यौ हम तऽ जाइत छियै पूजा करै लै आब हप्तामे कहिओ हप्तोमे चलि गेलहुँ कहिओ चारि दिन पॉँच दिन पर चलि गेलहुँ महिना महिनामे पाँच बेर छओ बेर चलि गेलहुँ तऽ आब हमरा बहुत अच्छा लागैए मन्दिरके रहन सहन देखिके बाताबरण देखिऔ भगवानके दर्शन कयलासँ बहुत आनन्द अबैए बहुत आनन्द अबैय हमरा तऽ बुझिऔ जे इतिहास भूगोल रचा गेल ई सतनारायण भगवानके मन्दिर बनल भोला बाबाके कृपा हँ ई तऽ बहुत शुभ शुभ बला बात हए मन्दिर बनला से बहुत पूरे मेहसिना मेहसिना खेड़ी भोरे साहपुर सब पञ्चायतके अच्छा बाताबरण बाता बाताबरण हए बढ़िआँ से हए सबगोटा मिलजुलके मन्दिरके काज कार्यक्रम होयत हए अभी कोन कोनो चीजके दिक्कत नहि हए सब चीज बढ़िआँ से हए हूँ आब अहाँ अहाँ अयबै आर नहि अच्छा

हँ हँ मेहसिनामे रहैत छियै समस्तीपुर जिला भेलै मेहसिना गाँव भेलै बर्तमानमे तऽ हमे मेहसिनेमे छी जी हँ अहाँ आएब तऽ हमरा फोन कऽ कऽ देब ताकि हम अहाँके सेवा सत्कार लै हाजिर रहब हँ जी हँ तऽ आबो जे हए से ताबेत आब जे हए से अहाँ आएब ने अहाँ आएब तऽ हमरा फोन कऽ देब हम अहाँके सेवा सत्कारमे हाजिर रहब अहाँके कोनो चीजके कमी नहि होयके चाही दिक्कत नहि होयके चाही हँ जी

ई तऽ हम सोचलहुँ जे कोनो चीजके दिक्कत नहि होय देब अहाँके

अकेले अयबै कि पूरा परिवारिक से अयबै अच्छा पूरा परिवार नहि अयबै

अच्छा तऽ ठीक हए तऽ आबु अहाँ हे ओतऽ अइ हम मिलैत छी अहाँके रखैत छी